ग्रामीण समुदाय से जो बिजनेस शुरू किया है उसमें मैंने देखा है कि साड़ी वाला बिजनेस अच्छा रहेगा और जो कपड़े होते हैं जो लेने देने वाले कम पैसे वाले सौ दो सौ में व्यक्ति की पूर्ति हो जाती है मैंने ऐसे कार्य किया जिसमें कि एक कम रेंज की साड़ी सौ दो सौ वाली साड़ी और सौ दो सौ वाले जो पैंट शर्ट है वो ले गया और गाँँव गाँव जो है वह अपने जो गाड़ी है उसके साथ में गया और वहाँ पर मैंने हर गाँव में जब जाता हूँ तो जो माइक पर है वो आवाज दे देता हूँ कि ये ये चीजें मैं लेकर आया हूँ साड़ी और पैंट शर्ट ले के आया हूँ कपड़े और वहाँ जाकर मैं बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि इतने तो कम दाम में मिल रहा है लोग दौड़ के आते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि कम भाव में उनके गाँव में ही चीजें मिलती हैं और ऐसे कम भाव में मैं उन्हें देता हूँ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वह एक के बजाए पाँच पाँच और ले लेते हैं क्यूँकि उनको कई बार काम रहता है लेने देने का पड़ता रहता है वो भी ले लेते हैं और कपड़े इतने अच्छे होते हैं कि वो खुद बोलते हैं कि पिछली बार जहाँ मैं गया था कि कपड़े आपने बहुत अच्छे दिए इतने कम भाव में भी तो और हम भी सिलवाते हैं और हम समझते थे पहले कि वे ऐसा बताते हैं मुझे वो कि हम समझे कपड़ा वैसे हल्का दिया होगा भैया ने पर जब हमने देखा कपड़ा तो इतने कम दाम में भी इतना अच्छा दिया है तो हम भी इसका उपयोग करते हैं और हम ऐसे ही धीरे धीरे प्रत्येक गाँव में जाता हूँ और जो कपड़े हैं उन्हें देता हूँ और जैसे कि अभी पास में गाँव है राजू निकानिया वहाँ मैंने कपड़े दिए फिर वहाँ दिए तो वहाँ के लोगों ने जब बताया कि हमारा गाँव में असुविधा है हमें जाना नहीं पड़ता भैया आते हैं मनिकपुर से तो उन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदारों ने मुझसे कपड़े लिए मतलब वो ग्रामीण जन तो ले ही रहे हैं पर उनके जो रिश्तेदार हैं वह भी मुझसे मंगवा लेते हैं अगले गाँव में रहता हूँ इससे वहाँ कपड़े देता हूँ वैसे शिड्यूल बना रहता है मेरा कि इतने इतने गाँव में मुझे जाना है और फिर जो पूरा महीना है पूरे महीने का मैंने बना रखा है कि मुझे इस गाँव में इस समय जाना है कई बार ऐसा भी होता है कि लोग मेरा इंतजार भी करते हैं कि भैया आएँगे और हमें ये कपड़े इस दिन तो आते ही आते हैं अपने यहाँ पर तो खुशी ये होती है कि लोग मेरी चीजों के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं और मजे इसमें आते हैं कि परिचय तो बनी गए हैं पर उसमें एक व्यवहार भी बन जाता है लोगों से कि वास्तव में इतने कम दाम में इतने अच्छे कपड़े भइया दे रहे हैं तो वह लेते भी हैं और खुशी होती है कि आज बिजनेस में मैंने दस हाथ और रख लिए है जो कि दस ही मेरे बिजनेस बढ़ा रहे हैं और वह जो तीस गाँव तो मैं कर लेता था पहले पर कुछ गाँव छूट जाते थे अब वो दस बंदे रखने ऐसा हो गया है कि वह आसपास के गाँव में वो जाते हैं वो भी बेच देते हैं मेरे नाम से तो बिजनेस दिनों दिन बढ़ भी रहा है और आज लाखों रुपए मैं महीने कमा लेता हूँ और फायदा ये हुआ कि बिजनेस बढ़ा भी सही और दस लोगों को रोजगार भी इसमें मिला फिर ये सब किस से हुआ ग्रामीण जन के ग्रामीण जन में जो मैंने व्यापार शुरू किया उसके कारण मैं आज इतना समृद्धशाली बन गया और बिजनेस भले कोई भी हो पर ये है तन मय से तन मन से किया जाए तो कहीं ना कहीं हमें सक्सेस प्राप्त होती ही होती है और कई लोगों को हम जब अच्छा कमाने लग जाते हैं तो जब हम कई बंदों को साथ रखते हैं काम पर तो उनका भी कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होता है उनका भी परिवार चलता है तो वास्तव में जो बिजनेस मैंने किया बहुत अच्छा लगा कि मैं सक्सेस मैं भी हुआ और साथ जो मेरे साथ कार्य कर रहे हैं उनका भी तो जीवन अच्छा चल रहा है तो ऐसा बिजनेस मैंने किया है बहुत अच्छा लग रहा है